अखनके फैशन जे छै दोसर टाइपके छै पहिनेके फैशन पहिने जे रहै दोसर फैशन रहै तै पर कि पहिनेके जेतबा भारतमे जेहन सभ रहै जनसंख्या ताहि दुआरे ओहन रङ्गके फैशन करैत रहै पहिने सभ साड़ी पीन्हैत रहै जेकि हमसभके भारतके एकटा रहै कि हँ ओ साड़ी पहिरतै तऽ नीक लगतै अखन बदलि गेलैया सभ फैशन पर उतर गेलै आब पहिने पहिरैत रहै घंँघरा टोपी सभ आओर रङ्ग विरङ्गके जेना होइ छै डिजाइन डिजाइनके कपड़ा सभ मतलब ढ़कल सभ कपड़ा पैक पैक सभ कपड़ा सभ पीन्हैत रहै अखन जे छै लॉन्ग सभ तऽ कम पीन्है छै ओ सभ तऽ कम फैशनमे निकललै यऽ अखन जीन्स चलै छै जीन्स चलै छै और की कहै छै जेगिंग्स सभ चलि रहल छै जीन्स वाला सभ कपड़ा सभ छोट छोट कपड़ा सभ अखन ज्यादे फैशनमे चलि रहल छै ताहि दुआरे अखन वएह सभ मार्केटमे बहुत बिक रहल छै इएह सभ फैशन एखन चलबे केलै यऽ ओहि दुआरे ओ सभ कपड़ा पसन्द होइ छै आओर पसन्द करै छै जेना कि अखन जीन्स वाला कपड़ा भेलै हॉट पैन्ट सभ भेलै आओर सभ टॉप सभ भेलै ई सभ पसन्द करै छै आइ काल्हिके जनसंख्यामे बहुत जीन्स सभ चललै यऽ जीन्स सभ पसन्द करै छै जीन्स सभ पहिरै छै जेनाकि टॉप सभ सभ पीन्है छै साड़ी बहुत कम पीन्है छै सुट सभ बहुत कम पीन्है छै कुर्ती सभ पीन्है छै ई सभ एखन चललै यऽ ताहि दुआरे फैशनके अनुसार बदलाव भी छै पहिने जमानामे साड़ी बहुत पीन्हैत रहै भारतमे एहिना तऽ साड़ी बहुत जादे चलैत रहै अखन साड़ीके बहुत कम चलै छै साड़ी सभ सुट सभ कनि पीन्है छै ओकरो सँ आब छै कि जीन्स सभ पीन्है छै सर्ट सभ भी पसन्द करऽलागलै जीन्स सभ